मां अजमेर शहर में रहंदी आहियां त हिते मारवाड़ी ऐं राजपूत रहंदा आहिनि त उन्हनि खे मां राजपूती पोशाक सिभी करे ॾींदी आयां त उन्हनि राजपूती पोशाकनि जा अलॻि अलॻि रंग हूंदा आहिनि कपिड़नि ते उन्हनि जे सिपूं कांच शंख मोती वग़ैरह हणी ॾींदी आहियां जै करे उन्हनि ड्रेसुनि जो निखार ई अलॻि थी वेंदो आहे उननि ग्राहकन खेर त हीअ राजपूती पोशाक पातल ॾिसी करे उननि जे परिवार जा माण्हू मिट्र माइट्र भि उन ड्रेसुन खे ॾिसी करे मुखां हीअ पारंपरिक ड्रेसूं सुभाईंदा आहिनि ऐं हुननि खे जेकॾहिं ॿियनि खे सूखड़ी ॾियण लाइ हीअ पारंपरिक ड्रेस सिभाइणी हूंदी आहे त मूंखे हुननि जो ऑडर ॾींदा आहिनि